म्हज्या घरा लागीं खुबशे दर्या आसात चर्ची आसात आनी देवळां आसात दामबाबाचें देवूळ आसा शांतादुर्गेचें देवूळ आसा होली स्पिरीट चर्च आसा आनी तरे बिचीस आसा तेन्ना ट्युरिस्ट लोक हांगासर येवन आमची हाचो पुरेपूर आस्वाद घेतात देवळाचो चर्ची पळोवपाक बिचार वचपाक तरेवार आस्वाद घेवन ते आपल्याले मजा करतात आनी खोशे मनान ते आपल्या वतात